हमारे राज्य में तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी जी जो हैं श्री राम भद्राचार्य जी महराज हैं जोकि जिनको कि पूरे वेद पाठों का पूरा ज्ञान जो है पूरी वेदों की ऋचाएँ और जो है आपका एक तरीके से पूरा जो है पूरी रामायन उनको राम चरित मानस पूरी कंठस्त है और और महराज जी को पूरा ये प्रभु का जो है आशीर्वाद है कि जो है उनको कुछ मिनट में ही जो है पूरी चौपाईयों का जो है वो निर्माण भी कर लेते हैं मतलब चौपाईयों का की रचना कर कर लेते हैं बाकी उनसे सीखने के तौर पे देखिए ये है कि कैसे मनुष्य को जो है अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को जो है विकसित करना चाहिए और साथ ही साथ जो है प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन रहते हुए उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए

बाकी तो जो है महाराज जी का जो है देश विदेश में प्रसिद्धि और ख्याति बहुत ज़्यादा है और उन्हीं के जो शिष्य जो हैं जो है बागेश्वर बालाजी जो हैं बागेश्वर महाराज जो हैं जो आपके एम पी में बै हैं ये श्रीराम भद्राचार्य महाराज जी के जो है परम जो हैं शिष्य हैं आपके